देखा जाए तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले हम खुद करते थे लेकिन अब टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं जैसे हम पहले सिलबट्टे पर मसाला पीसते थे और आज हम यही मसाला मिक्सी में पीसते हैं इसके अलावा हम पहले किसी भी प्रकार के लेनदेन का भुगतान स्वयं अपने हाथों से करते थे आज वही लेनदेन का भुगतान ऑनलाइन द्वारा किया जाता है अगर और देखा जाए तो पहले हम डाक लेने या देने पोस्ट ऑफिस जाते थे या डाक लेकर डाकिया आता था आज वही डाक ऑनलाइन माध्यम से हमें घर बैठे प्राप्त हो जाता है पहले हम किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र भेजा भेजते थे तो वह पत्र हम एक चिट्ठी द्वारा भेजते थे लेकिन अब हम बिना चिट्ठी के माध्यम बिना चिट्ठी के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल फोन द्वारा एक दूसरे से बात कर सकते हैं इसके अलावा दैनिक रोज़मर्रा की अनेक चीज़ें हैं जिनके लिए हम पूरी तरह से टेक्नोलाॅजी पर निर्भर हैं